जी हाँ हाल ही में मैंने एच पी कम्पनी का एक लैपटॉप ख़रीदा है वह बहुत ज़्यादा बेकार है मैंने हाल ही में मुझे एक महीना हुआ है उसको ख़रीदे मैं एक महीने से और आज तक उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हूँ मैंने उसको तीस हज़ार रुपये का ख़रीदा था लेकिन उसमें नया ख़रीदने के बावजूद भी बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं एच पी कम्पनी का लैपटॉप ख़रीदा है मैंने उसमें उसका बैटरी बैकअप बहुत कम है बैटरी नहीं चलता है उस लैपटॉप की डिस्प्ले भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है और उसकी सॉफ्टवेयर अपग्रेड स्थिति भी बहुत कमजोर है और उस लैपटॉप का प्रोसेसर है वह बहुत स्लो काम करता है उस लैपटॉप के कीबोर्ड के जो बटन हैं वे भी कभी कभी उल्टे सीधे काम करते जिनकी कारण में बहुत इरिटेट हो गया हूँ और मुझे यह लैपटॉप बिल्कुल पसंद नहीं है और जब भी मैं उसमें नेट यूज़ करता हूँ इंटरनेट कनेक्ट करके यूज़ करता हूँ तो कनेक्ट करने में भी उसमें बहुत देर लग जाती है और बैटरी बैकअप का एक दस मिनट भी नहीं चलती तो इसलिए लैपटॉप का उपयोग करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है और लैपटॉप बहुत ही बेकार है